औ आङो नोंथांनाव माखासे कुइसन सोंनो सानदों आरो ओमफाय नोंथाङा मिथिनाय बायदिखौ खिथाब्लानो जाबाय माबा क'क्राझारनि क'क्राझाराव सोलोंथाइफोर माबायदि आवगायदों जेन'बा माबायदि सोलिगासिनो दङ बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा

ओमफाय जेनेबा क'क्राझारनि जेन'बा गोदोनिफ्राय आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव क'क्राझारनि जेन'बा क'क्राझार जिल्लायाव जेन'बा फोरोंथाइ होनाया जौगानायनि लामायाव ना मा एसे खिथानानै होदो साबसिन

होमब्ला डेभेलप जासिनदों आरो ना अ अ दे एसेनोसै आंनाबो सोंनाय सों औ दे एसेनोसै आंनाबो सोंनांगौआ गोजोन्थों फोरमायनायनि थाखाय अ दे